जी हाँ यूट्यूब चैनल और टी वी कार्यक्रम सभी स्थानीय भाषा में ही आते हैं और जो कि है हमारी जो भाषा है जैसे कि नॉर्मल हम हिंदी और इंग्लिश भाषा ही जानते हैं तो हम इन्ही भाषा में जो जितनी भी कार्यक्रम है वो देखना पसंद करते हैं और किसी भाषा में हमें कोई भी कार्यक्रम देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं युट्यूब पर या टी वी पर तो हम उसे अपनी ही भाषा उसी भाषा में देखेंगे जो हमारे समझ में आए तो टी वी और युट्यूब चैनल पर भी हम जो चैनल हैं वो जो देखना पसंद करते हैं वो काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो कि हमारी भाषा में हमें हमें दिए जाते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस तरह से हम अपनी भाषा में जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो बिल्कुल देखना पसंद करते हैं चाहे युट्यूब चाहे टी बी हो दोनों पर ही हम हिंदी भाषा में ज़्यादा कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं